جی ہاں الرجی کے کچھ خطرات سے آگاہ ہونا ضروری ہےالرجی اس وقت ہوتی ہے جب ہمارا جسم کسی چیز کو غلط طریقے سے دشمن سمجھتا ہے جیسے دھول پھولن یا کچھ کھانے کی چیزیں یہ جسم میں خارش چھینکیں یا سانس لینے میں مشکل پیدا کر سکتی ہیں عام الرجی کی اقسام دھول کی الرجی یہ گھر کے دھول سے ہو سکتی ہے پھولن کی الرجی پھولوں اور درختوں کے ذرات سے ہوتی ہے کھانے کی الرجی کچھ کھانے جیسے مونگ پھلی دودھ وغیرہ سے جانوروں کی الرجی بیلوں اور کتوں کے بالوں یا جلد سے الرجی سے بچاؤ گھر کو صاف رکھیں اور دھول سے بچیں ماکس پہنیں جب آپ باہر ہوں اور پھولن زیادہ ہو ایسے کھانوں سے پرہیز کریں جن سے آپ کو الرجی ہو جانوروں سے دور رہیں اگر آپ ان کو ان سے الرجی ہو